नहि यौ बढ़बै भगवान् के साक्षी हेतै हमहूँ सब बढ़बै यौ एना नहि कहिऔ यौ मेहनत तऽ कए रहलियै यऽ आब जतऽ तक देखिऔ सफल भए जैइयै सोचै तऽ छिऐ रण्जी खेलै के स्टेट खेलैके लेकिन आब देखिऔ की हेतै प्रैक्टिस करैक लेल तऽ बड़का टा कऽ फिल्ड छै राज मैदान अहाँके नहि देखल अछि दरभङ्गा के हँ ई बात तऽ अहाँ ई बात तऽ अहाँ सही कहै छिऐ जे बिहार के स्थिति बड्ड खराब छै हमर सबके इएह सोच यऽ जे जाए कए नीक जकाँ खेली केनाहितो सेलेक्शन भए जाए जे टीम इण्डियाके लेल खेली यौ आब देखिऔ जे भविष्य मे लिखल हेतै सएह हेतै लेकिन हम जत्ते मेहनत हम कए रहलहुॅं हँ आर जत्ते मेहनत लड़का सब हमरा साथे कए रहल हँ अगर भगवान् चाहथिन तऽ भए सकै छै सबके आओर छै हँ छै करबाबै छथिन आ ओहू सऽ खेलबाबै छथिन हँ हँ से तऽ हमरा सबके जिले स्तर पर लए जाइया अतऽ हमर सबहक नीक परफोरमेन्स रहै छै गोटेके मैच भेल जाहिमे कनी हमसब निरास रहै छी नहि तऽ हमरा सबके तऽ नीक परफोरमेन्स जत्ते हमर साथी सब यऽ ओहिमे हमहूँ रहै छी तऽ नीक परफोरमेन्स हमर सबके रहैया आगाँ के इएह सोचने छिऐ जे अइ बीचमे आब देखिऔ एखन कनी मौसम खराब छै तऽ एखन ठण्डी छै तऽ कनी मनी एखन हमर सबकऽ प्रैक्टिस चलै छै शामके दखिऔ आब धीरे धीरे आब कहै सर हुनका सऽ बात केलियै हँ कहलखिन जे लए जाएब अहाँ सबके खेलै लए एखन तऽ एखन कतौ

सपोट मे तऽ छथिन बुझलियै लेकिन आब ई क्रिकेट के जऽ छै हिनक ने हुनका सबके पास हुनकर पैरबी नहि जा सकैया बुझलियै ठीक छै